جی ضرور میں نے تحفے کے طور پر اپنے دوست کو جگری یار کو میں نے نثر کے طور پر انہیں لکھ کے دیا ڈائری اور اسے بھی وہ تمام باتیں جو میں نے اس میں درج کی تھیں اس میں جو کچھ میں نے لکھا تھا اس کو بہت سا اچھا بہت اچھا لگا اس کو خوشی محسوس ہوئی کیونکہ میں نے ان ان کے اندر وہ تمام باتیں لکھیں تھیں جو گزشتہ ایام میں جو ہماری باتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی جو گزشتہ سالوں میں جو چیزیں جو ہمارے خیالات مشاہدات نظریات فکریات اور تبادلۂ اظہار کا جو تمام واقعات تھے میں نے اس کو اس میں لکھنے کی کوشش کی تھی لہٰذا جب ان تمام عبارتوں کو ان کو جب پڑھا تو ان کی ماضی کی یادیں تازہ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ان تمام باتوں کو ازبر یاد رکھا ہے اور ان تمام باتوں کو اس میں لکھنے کی آپ نے کوشش کی ہے لہٰذا میں نے پرانی دقتوں کو اور پرانی یادوں کو اور پرانی باتوں کو اپنے خیالات کو اور جذبات کو اس کے اندر لکھا اسی وجہ سے اس کو یہ چیز بہت اچھی لگی جس کی وجہ سے اس چیز کو اس ڈائری کو اس نثر کو بار بار پڑھتے ہیں اور جب بھی پڑھتے ہیں اپنی ماضی کی یادوں کو یاد کرتے ہیں